झाडाक हांव चड तोण वापर करना पूण खंयच्या झाडाक जर गरज जाय वा जें घालचें पडटा जाल्यार हांव ताचो वापर करतां पूण चड करून वारव्यान जेन्ना भाजयो रोयता वा फळां घालता तेन्ना मात ताचो वापर करपाक जाय कारण ती मागीर तेंचीं वाडटा बरी आनी तीं बरी उरता तांकां कांय जावपाक पावना